प्रयागराज ज़िले में महत्वपूर्ण कुछ स्थानी संरचना पर पर्यावरण के लिए किया जाने वाली कोहली क्या है पर्यावरण हमारे गाँव में पेड़ पौधे हम अच्छी दृश्य लग पेड़ पौधे लगाने लगाते हैं अच्छी तरह से पेड़ लगाने में हमको बहुत रुचि है पेड़ अच्छी तरह से तैयार करने में हम सोचते अच्छी से हवा द मिले हमको शुद्ध फल मिले चिड़ चिड़िया जंगली कुल पक्षियाँ आई उस पर स्थान दें अपना स्थान लें हम भी शुद्ध हवा लें अच्छे से स्वस्थ रहें हमारे गाँव में भी नदियाँ हैं गंगा नदी हम उसे बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं कि हम सोचते हैं कि को गंदा न रहे अब इसलिए हमारे गाँव में नदियाँ में अब पहले भी मिट्टी जलती थी अब मिट्टी नहीं जलती क्योंकि साफ़ सुथरा रखने के लिए मिट्टी नहीं जलती गंग नदी में कुछ भी मतलब गंदगी जे कूड़े कबाड़ा नहीं फेंका जाते हैं नदियों में उसे साफ़ रखना चाहे रखनित रखते हैं और जैसे मूर्ति हो गणेश चतुर्थी दुर्गा पूजा यह सब बैठाते हैं यह सब नदियाँ में फेंकते हैं पर अब नहीं फेंकते इसीलिए कि उसके खातिर गड्ढे खोदते हैं क्योंकि नदियाँ साफ़ रहने रहेनिती तभी तो होगा ना नदी नहीं साफ़ रहेगी तो कित कैसे होगा इसीलिए हम लोग साफ़ सुथरा रखते हैं और नदियों के लिए हम लोग अच्छे से शुद्ध रह दकते हैं तभी उसे पहले पानी पीते थे अब नहीं पी रहे हैं पहले उसफे से पानी पीते थे जब साफ़ सुथरा गए तभी तो पीने लगे पानी पीते हैं और पेड़ पौधे लगाने से लिए हम लोग सोचते हैं कि हमको अच्छी हवा मिले हमको अच्छी सी उसे रोज सुबह शाम पानी डालते हैं तैयार करते हैं पेड़ पौधे लगा लगाने से उसे हमारे बहुत काम भी आते हैं पेड़ पौधों इसके लिए हम पेड़ पौधे सोचते हैं कि हम लगाएँ हम बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं लगा लें पेड़ पौधे तैयार करें हमको शुद्ध शुद्ध हवा मिलने चाहिए मिलती है और फल भी मिलता है बहुत सारे इसीलिए हम पेड़ लगाने के ब रुचि रुचि त करते हैं पर हमको बहुत अच्छा भी लगता है लगाते हैं तो पर सुबह शाम उसका भी सेवा भी होता है पौधे का ट्रकलन करना उससे उसका इस कलम करना जल्दी से बाढ़ जाए छछोड़ जाए लो कोंग हेड़ा हो जाए उसे इसीलिए हम लोग उसे बहुत सेवा करते हैं तैयार करते हैं इसके लिए कि वो हमें जल्दी से फल दें सुबह शाम को हम सा छाह भी मिल उससे बहुत छाँव मिलता है सुकून मिलता है उसका छावा लेकर हमको पंखे हड़स जाए तो उसका भी पेड़ पौधे का हवा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है उसे ना बहुत चीज़ भी सु लाभ मिलता है पेड़ पौधों के लिए पहले दातून के लिए नीम का पेड़ भी लगाते हैं तो अच्छा मिलता है फ़िर अमरूद का पेड़ में कौ भी का पेड़ हम लगाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है इसीलिए कि हम पेड़ लगाते हैं तो हमको बहुत चीज़ शुद्ध शुद्ध शुद्ध फल मिलता है शुद्ध शुद्ध हवा भी मिलती है कि पेड़ लगाते समय हमको और पानी डालते सन सुबह शाम पानी भी डालते हैं इसीलिए कि हवा मिले इसको सब बहुत सारी चीज़ मिलती है लकड़ी मिलती है कि आग जलाने के लिए और और सब कुछ मिलता है नदियों में नदियों में इसीलिए नदी गंगा नदी में हम शुद्ध इसलिए करते हैं शुद्ध रहे इसीलिए है सो कितना भी पहले कितना गंदगी करते थे अब नहीं करते हैं अब इसीलिए साफ़ सुथरा रखेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे हम लोग पानी पीते हैं उसी से पानी हमको लोक को आता है पीने के लिए सब साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो स्वस्थ कैसे रहेंगे हवा भी साफ़ सुथरा हवा भी मिलेगा स्वाथ पहले पैसा भावा नहीं लेते थे इसीलिए जब पहले बहुत सारे बीमारी होती थी अब जो बहुत कम हुआ कि हवा शुद्ध लेनी चाहिए पेड़ वेड़ लगाने में हमें अच्छी सी अच्छी खुशी मिलती है पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने में हमें अच्छा अच्छा भी वह मिलता है पेड़ लगाते समय कि हम सोचते हैं कि अच्छी सी खुशबू अच्छी सी फोल भी लगाते हैं पेड़ पौधों किसी भी किसी भी पेड़ पौधों के हर्स हर किसी पेड़ पौधों का भी लगाते हैं फूल लगाते हैं और फूल लगाने के लिए क्योंकि अच्छा लगे फ़िर कोह कहों भी चीजी का पेड़ भी लगाते है बहुत से अच्छा लगने के लिए कि शुद्ध लगे अच्छा लगे शौक़ीन भी लगे इसीलिए पेड़ लगाने में हमको बहुत अच्छी सी लगती है इसीलिए पेड़ हम लगाते हैं पेड़ हमको अच्छी सी हवा ख़ुशी बहुत सारी सी मिलती है कि पेड़ लगाने सले हमें क्या क्या मिलता बहुत सारा लाभ मिलता है कि हम सोचते हैं पेड़ हम लगाते हैं सारी जब भी पेड़ लगता लगाते हैं तो अच्छी सी हवा खुशबू फूल भी लगता है और ताज़े ताज़े फल भी मिलते हैं रोज़ खाने के लिए स्वस्थ रहें पहले से पहले से वह पहले तो कुछ नहीं पहले हम लोग सब पेड़ काट कूट देते अब पेड़ काटते नहीं अब तो उसे लगाते हैं छाँव लेने के लिए कि लगाते हैं छाँव मिलेगा गर्मी में धूप हवा कहाँ से लें उसी पेड़ लगाते हैं तभी तो कि धूप हव छाँव भी मिलता है बहुत वहाँ